मीशो में अॼ खां थोरे टाइम पहिरीं मूं मुंहिंजी छोकरीअ लाइ मुंहिंजी धीउ लाइ चनियां चोली घुराई त उन में चनियां चोली जे की ॾेखारूं उहा सुठे में सुठो कलर हुओ मरून कलर त असां ऑडर ॾिनो भई मरून कलर चनियां चोली सिल्क ते त असां जेको ऑडर ॾिनो केश ऑन डिलेवरी जो ॾिनो त भई असांखे जीअं पार्सल पुॼियो त असां खोले करे ॾिठो त जेको उहो सिल्क जो कपिड़ो मरुन कलर त साॻियो ई पीस साॻियो शइ निकिती त भई मेशो सुठी सर्विस आहे अने जेको ॾेखारनि था जेको चइनि था उहो ई मोकिलनि था